उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये प्रयास सांस्कृतिक बहुत ही अंतर हैं उत्तर भारत में भाषा हिन्दी बोली जाती है प्रायः हिन्दी बोली जाती है जबकि दक्षिण भारत में भाषा तमिल बोली जाती है एवं उधर का भोजन उत्तर भारत का भोजन घी मक्खन पनीर इत्यादि होते हैं जबकि दक्षिण भारत का भोजन दाल चावल सब्ज़ी इत्यादि होते हैं दक्षिण भारत की शिक्षा दक्षिण भारत की शिक्षा अत्यंत उच्च वो रहती है जबकि उत्तर भारत की शिक्षा मध्यम स्तरीय है उत्तर भारत में कपड़े यह प्रयास नॉर्मल रहते हैं शर्ट पैन्ट साड़ी दक्षिण भारत में प्रायः धोती और सर्ट का चलन रहता है उत्तर भारत का पॉलिटिक्स प्रायः उच्च है एवं दक्षिण भारत का पॉलिटिक्स थोड़ा कम है भौगोलिक स्थिति भी उत्तर भारत की थोड़ी अच्छी है और जबकि दक्षिण भारत की थोड़ी कम है उत्तर भारत में धार्मिक पूजा पाठ जैसे दिवाली इसकी पूजा शाम को की जाती है जबकि दक्षिण भारत में दीवाली की पूजा सुबह की जाती हैं